हाँ ऐसा तो मुझे बिलकुल नहीं लगता है की मीडिया ग्रामीण क्षेत्रों के किसी भी मुद्दे को कभी हमें ना बताती हो मीडिया हर तरह के मुद्दे को हमारे सामने जरूर पेश करती है चाहे वो छोटे से छोटी या छोटा मुद्दा हो या बड़े से बडा मुद्दा हो मीडिया हर तरह के मुद्दे को हमारे सामने जरूर पेश करती है और यदी ऐसा है भी की कोई मुद्दा पेश ना किया गया हो तो इसकी हम पुष्टि पूरी तरह से नहीं कर सकते पर जितना भी हो सकता है मीडिया पूरी से पूरी कोशिश करती है की हर तरीके का मुद्दा जो है वो लोगों के सामने आये और उन्हें हर तरह की जानकारी और हर जगह की जानकारी हम तक पहुंचे इस तरह की प्रयास मीडिया पूरी तरह करती है और अपना हंन्ड्रेट परसेंट हर चीज में हर चीज के मुद्दे को हमारे सामने पेश करने के लिए देती हैं